دورنا مجھے بچپن سے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے دوست جو اسکول میں پڑھتے تھے وہ دورنا ہی پسند کرتے تھے اور دوڑ میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا اور میرے بھائی بہن جو بھی ہے ان سے ہی سیکھا ہے دوڑنے کے لیے دوڑنے کے صحیح طریقے یہ ہے کہ دوڑنے وقت سانس زیادہ نہیں لینا ہے کم سانس لینا ہے اور دوڑتے وقت دھیان رکھنا ہے نیچے زمین پر جب کچھ آئے پتھر وغیرہ تو انہیں سائڈ کر دینا یا پھر اس جگہ پہ کبھی نہیں دوڑنا ہے جہاں پر کچھ اونچا نیچا ہو یا پھر وہاں پہ دوڑنا نہیں ہے اور دوڑنا میرے اسکول میں ایک ایک طرح سے کھیل بھی ہوتا تھا دوڑنے وقت اور دورنا دورنے میں پوڑے اسکول کے بچے کھیلا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور دورنے کے اچھے اچھے مطلب جو طریقے ہیں وہ میں اپنے دوستوں سے سیکھا ہوں دوست اکثر دوڑ کر ہی کوئی چیز وغیرہ حاصل کرتے تھے اور دوڑنا انہیں اچھا لگتا تھا اور مجھے بھی اور میں دوڑنا پسند بھی کرتا ہوں اور دورنے سے صحت پر بھی دھیان دینا پرتا ہے کہ دوڑنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے نقصان ہوں گے اور صحت بھی بنتا ہے اور جسمانی طاقت بھی آتا ہے اس سے ہم بیمار بھی نہیں ہو سکتے ہیں کئی طرح کے فائدے ہیں جو ہمیں دوڑنے پر ہی ملتا ہے اور دوڑنے سے پھرتی آتا ہے شریر میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا دوڑنے سے اچھی طریقے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے اور صحت بنتا ہے